जय झूलेलाल असांजे बाग़ीचे में जेका घास लॻी आहे असां सभु जो उन ते रोज़ु चम्पल लाहे परिक्रमा कंदा आहियूं फेरा पाईंदा आहियूं इन सां असांजी अखियुनि जी रोशनी वधंदी आ्हे सुबुह जो क़ुदिरती हवा खाइणु घुरिजे हिन सां मनु तरोताज़ा रहंदो आहे ऐं बीमारियूं बि कोन थींदी आहिनि